औ हेलौ औ औ औ औ औ

ओइ सैमाफोरखौ एसे जाहोनायफ्रा थाइमाव जाहोदों ना मा मा जाहोयोमोन एसेसो गोसोयाव माबाफोर मोजां जाहोयोना जेनोबा साब सिखोनै

माबादिरा बिराद रागा जोंथारो नामा मानसि थांबानो खाथियाव थांबानो सोंला बायो

एसे एखमबा माने लानानै बेरायबा मोजां जागोन नामा माने एखमबा फोथारफ्राव एसे बेरायनोबो लुबैयोना औ औ लानानै बेरायनांगौ एसे बिदिनो गुबुन सैमाफोर नुबा होनबा माने गावबादि सैमा दं बिबादि फिलिंस जागोना बेरायोबा माने बाहाय न' सिङाव थाबाय थायोबा औ औ बे बांद्राय न' सिङाव दोनबाय थायोबाथ' बागोनना बियो सैमायाबो बिदिनो जायो आमफ्राय अरसि अरसा अख्रा जायो औ औ मा होनो बिदिनो साबसिन बेरायोबा इसे मोजां जायो बियो आरो दाथ' बियो सैमानि बे आदार मोनखायोना बैयाव सैमानि दख फुद होननानै नोङो बे मल्सफ्रावबो एसे मोजां मोजां मोनो बेफोरखौ एसे मोजां जाहो बानो जाबाय बे भेखसिनफोरखौ मोजां थुदे सैमानि भेखसिनफोरखौ थुदोंना

औ औ दे होनबा